डांस करण इअं शुरू कयो त भॻवान शायदि हिन हुनर सां गॾु ई धरतीअ ते मोकिलियो हुओ हुनखां पोइ नंढे हूंदे स्कूल में थियण वारनि जलसनि में भाॻु वठंदी हुअसि हुते मास्तराणी थोरो सेखारींदी हुयूं मास्तराणियुनि जे अलावा हुन खां पोइ टी वी जो शौक़ु हूंदो त टी वी ॿार जॾहिं नंढे हूंदा हुआ त टी वी में ॾिसी करे ॾांस सिखंदा हुआसीं बसि उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी करे ई डांस करण शुरू कयो ऐं इहो शौक़ु शौक़ु थियो हुन खां पोइ जॾहिं वॾा थियासीं त थोरोसो रोज़ी रोटी जो कमु हिन सां चालू कयो की ॿारनि खे जॾहिं गर्मी जी छुट्टियूं पवंदियूं त ॿारनि खे डांस सेखारींदी हुअसि त इनकरे पंहिंजो डांस जो हुनर खे पाण अॻिते वधाईंदी वियसि